हाँ है ना टमाटर आलू नहीं नहीं नहीं आप देख लो देख लो सब फ़्रेश है सब्ज़ी फ़्रेश ही आती है अब तो बासी सब्ज़ी अब बिकती नहीं है अरे नहीं नहीं बिलकुल आप तो चेक कर लो हाँ नहीं नहीं देख लो देख लो चेक कर के लो जो भी सब्ज़ी चाहिए टमाटर के रेट तो अभी बढ़े हुए चल रहे हैं टमाटर दो सौ बीस चल रहा है और आलू जो चल रहा है वो चालीस रुपये चल रहा है

अच्छा पाँच किलो लेना है देखना पाँच रुपये पूरे पाँच किलो पे पाँच रुपये दस रुपये कम दे देना इतने हो सकता है क्या है क्या वो रेट भी मैंने कम ही बताए हैं देख के ठीक है टमाटर कर देता हूँ तीन किलो और पाँच किलो आलू टमाटर का रेट तो बहुत ज़्यादा चल ही रहा है टमाटर तो कम हो नहीं सकता बाकी पाँच रुपये किलो पे टमाटर कम दे देना टमाटर पे पाँच रुपये किलो कम कर लेंगे क्या है कि टमाटर का रेट तो आपको भी पता है इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा है

ठीक है चालीस रुपये के हिसाब से आलू हो जाएँगे तो आलू दो सौ रुपये के हो रहे हैं एक सौ नब्बे रुपये दे देना और टमाटर तीन किलो जो हो रहा है वो छ सौ साठ रुपये का हो रहा है तो छ सौ तीस रुपये दे देना

और कुछ तो नहीं चाहिए चलिए ठीक ठीक ठीक